मोबाइल में बहुत सारी रील देखते हैं अछ अच्छे अच्छे रील देखते हैं और उस जैसे में वो मूवीज मूवीज़ देखते हैं कार्टून देखते हैं और उसमें से कुछ सीखते भी हैं और बहुत सारे हो गया यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर ज़्यादातर हम डिजाइन बनाना बल सिलाई का डिजाइन बनाना सीखते हैं उसमें माने डिजाइन कैसे किया जाता है सिलाई का सिलाई का जो डिजाइन होता है हाँ सिलाई करना हम रील रीलों से रीलों से सीखे हैं बलाउज को कैसे काटा जाता है और पेटीकोट को कैसे काटा जाता है उ उ उसी से उसी से माने हम काटना सीखे हैं उसी से हम सिलना सीखे हैं और और और आगे देख रहे हैं रील में कि हम माने उसपर कढ़ाही कैसे करेंगे कढ़ाही कैसे किया जाता है कढ़ाई करना तो आसान है या कठिन है कढ़ाई उस पर कढ़ाई कैसे किया जाता है वही सीखने वही सीखते हैं उस पर फ़ुल नए नए माने बुनाई कैसे किया जाता है और काटा कैसे जाता है गले का डिजाइन हो गया गले का डिजाइन कैसे काटा जाता है यह रील में हम देखते देखते हैं और रील से देखकर ही हम सीखते हैं कि कैसे काटा जाता है गले की डिजाइन और गले पर फिर बुनाई कैसे किया जाता है और उसमें हो गया रील में देखते हैं बाज़ू डिजाइन कैसे काटा जाता है बलाउज का बाज़ू डिजाइन और बाज़ू बाज़ू डिजाइन पर जो माने कैसे माने फ़ुल किया जाता है उसको माने देखते हैं और और उसमें से देखकर के और माने कुछ सीखे भी हैं और सीखकर के माने बनाए भी हैं थोड़ा थोड़ा बहुत बनाए हैं और उसी माने डिजाइन बनाना ही रील में हम देखते देखते हैं कि यार मेरे और हमको माने अच्छे तरीक़े से डिजाइन बनाना आ जाए और गले की डिजाइन काटना आ जाए और वही बाज़ू का डिजाइन काटना और उसपर माने फूल बनाना उसपर डिजाइन बनाना जो जो कैसे हम डिजाइन करते हैं यही सब हम रील में ज़्यादा देखते हैं और डिजाइन बनाना जो आगे ऊ कैसे बनाया जाता है यही बनाना हम बनाना सीख यही बनाना हम पसंद करते हैं कि अच्छे अच्छे नए नए तरीक़े के डिजाइन कैसे किया जाता है यही बनाना हम पसंद करते हैं